योग समुदाय जो बढ़ावो ईअं आहे जीअं म अॻिए जमाने में मतिलब पहिरीं त छा ईअं कंदा हुआ हर जात में हर माण्हूं योगा कंदो हो पोइ उन सां छा हिक ॿिए खे ॿुधाइण जीअं मां योगा कंदी आहियां त मां ॿिए कंहिंखे ॿुधायो उन ॿिए कंहिंखे ॿुधायो ईअं छा वधंदो योगा करण असां जा शरीर स्वस्थ्यु ऐं तंदरुस्तु रहे थो डाक्टरनि खे बिल ॾियण जी बजाइ कलाकु खण माण्हूं आराम सां योगा करे त उन सां फ़ाइदो बि रहे थो ऐं हिक ॿिए खे ॿुधाइजे हीअ हिक ॿिए सां माण्हूं जुड़ियो पियो हूंदो ऐं योग जी छा वधंदो रहंदो ऐं फ़ाइदा बि आहिनि योग सां